हैलो वेलकम टू दी जै बाबा सुरगल किरायना स्टोर बताइये सर अस थुआढ़ी केह् मदद करी सकने आं कोई निं सर थुहानू राशन पजाई देगे केह् थुहानू राशन च केह् केह् चाहिदा ऐ कोई निं सर तुस पर्ची पजाई देओ अस थाह्नूं राशन पजाई देगे मार्किट कोला स्हेई दाम च पजाई देगे ते सर मार्किट च सारें दा बक्खरा बक्खरा रेट ऐ पर थुहानू सारें कोला सस्ता रेट डईओऊआ़ लाई देगे जेह्ड़ा होग राजमांह् सर साढ़े कोल बड़े वैरायटी दे औंदे ऐ साढ़े कोल कशमीरी राजमांह् राजस्थानी राजमांह् ते विदेशी राजमांह् बी ऐ साढ़े कोल थुहानू भला केह्ड़े राजमांह् चाहिदे ते अस थुहानू पजाई देगे राशन जिन्ना बी होग अस थुआढ़े अस थुआढ़े आस्तै स्पेशल ऑटो थुहानू लेई स्पेश ल ऑटो च अपने सर पेमेंट जियां मर्जी ऑफलाइन करो जां ऑनलाइन करो ते कोई निं सर तुसेंगी पजाई ओड़ग ठीक ऐ